ई पसन्द पड़ै छै भात दालि भुजिआ कहिओ भुजिआ भेलै कहिओ सबजी कऽ लेलिए कहिओ खीर कऽ लेलिए कहिओ पूड़ी पकै लेलिए कहिओ लिट्टी बनै लेलिए कहिओ सेवइके खीर कऽ लेलिए कहिओ चावलके खीर भऽ गेलै कऽ लेलिए कहिओ परौठा बनै लेलिए कहिओ सिन्घाड़ा बनै लेलिए ईसब पसन्द छै ईसब पसन्द पसन्दके खाना छै हमरा सब पसन्द खाना बनबै छिए खाइ छिए ईसब बनबै छिए कहिओ कहिओ खीरे कऽ कहिओ सेवैएके खीर भऽ गेलै कहिओ साबूदानेके खीर भऽ गेलै कहिओ तिलौड़िए पापड़ भुजि लेलिए कहिओ भुजिए कऽ लेलिए तिलौड़िए पापड़ भुजि देलिए पेड़ा बचलै तऽ अथिए कऽ लेलिए तरुओ तरि लेलिए आलूके कोबीके तरुओ तरि लेलिए ईहो सब तरि देलिए ईहो सब ईसब हमरा सभके पसन्द छै ईसब कऽ लेलिए अइ भाँटो तरुआ तरि लेलिए एहिमे कोबी तरुआ तरि लेलिए ईहो सब पसन्द छै भातो दालि एकबेर भातो बनै लेलिए एकबेर सबजी बनै लेलिए कहिओ भुजिआ कऽ लेलिए कहिओ केलिए तऽ खीर कऽ लेलिए खीर कऽ लेलिए कहिओ पुड़िए बनैलिए कहिओ अथिए परौठे बनै लेलिए कहिओ लिट्टिए बनै लेलिए कहिओ भेलै तऽ आलूचॉप बनै लेलिए कहिओ भेलै तऽ सेवइके खीर कऽ लेलिए कहिओ भेलै तऽ लिट्टिए बनै लेलिए कहिओ भेलै तऽ रोटी बनै लेलिए कहिओ भेलै तऽ सोहारी बनै लेलिए कहिओ भेलै तऽ खीर पूड़ी कऽ लेलिए इएहसब ईसब पसन्द छै इएहसब अपन घरके खाना खाइ छिए आर सब पसन्द कथी छै ईसब बनबै छिए कहिओ भेल तऽ मकैएके रोटी ठोकि लेलहुँ मकैओके रोटी बनै लेलिए कहिओ भेलै तऽ माछो मछली भऽ गेलै माछो बनै लेलिए मीटो बनै लेलिए इहो सब पसन्द हमरासभकेँ छै इहो सब पसन्दके खाना खाइ छिए कहिओ भेलै तऽ मछलीके आनलक मछली आनिके तरलहुँ तरिके ओकरा जलेलहुँ जलैके देहोपर उड़िके पड़ै छै इहो बनेलहुँ जलेलहुँ ओकरा जलैके ओकरा छनलहुँ छानिके जलेलहुँ जलैके सभ बाल बच्चाके खाइले देलहुँ भोजन कएलहुँ इहोसब हमरासभकेँ पसन्द छै पसन्द छै ईसब बनेलहुँ बनाकऽ तहन फेर अपन अथी कएलहुँ आइ ई खेलिए ई नहि नीक लागलै तऽ चलऽ भाइ कनि से सेवैएके खीर कऽ लै छिए कनि कचौड़िए छानि लै छिए ईसब खएलिए लेकिन नहि भेलै त चलऽ फेर भाते कऽ लै छिए दालिए कऽ लै छिए भुजिआ कऽ लै छिए केओ फेकैओ भेलै पसन्द भेलै तऽ फेर कऽ लेलिए इएहसब खाना नीक लागै छै तैओ फेर जाके सबजी कऽ लेलहुँ रोटी बनै लेलहुँ गहूमके रोटी कहिओ बनै लेलहुँ कहिओ परौठे बनै लेलहुँ कहिओ आलुओ चॉप बनै लेलहुँ कहिओ तसमैए कऽ लेलहुँ कहिओ अथिओ कऽ लेलहुँ सब कऽ लेलहुँ बना लेलहुँ जे पसन्द भेलै से खाना नीक लगलै से खाना बनेलिए खेलिए इएहसब ने होइ छै आओर यहाँसँ कहू कचौड़ी बनै लेलहुँ अथी नै लेलहुँ रोटी नै लेलहुँ हमरासभके खेनिहार पिनिहार आएल बेटा आएल सैँए आएल सैँए आएल बेटा आएल आओर हम खाना परोसिकऽ देलहुँ कहलक ई चीज बना तऽ लिट्टिए बनैके देलहुँ कहलक रोटी बना तऽ रोटिए बनैके देलहुँ कहलक जे हमरा ई चीज बना तऽ बनैके भातो बनैके दऽ देलहुँ ओहिमे दालिओ बनैके दऽ देलहुँ ओहिमे चटनिओ टमाटरके चटनिओ बनि गेल टमाटरके चटनिओ बनै देलहुँ मटरके सबजी बनेलहुँ मटरके तरि देलहुँ तरिके सबजी बनेलहुँ बनैके ईसब कएलहुँ जे पसन्द भेल से खएलहुँ पिलहुँ अथी कएलहुँ